औ हेलौ आदा मा खालायनानै दङब्रा आदा ना हमदों हाब बुरजा मोनथारदों नामारा मानि ना मोनलाबायखो आदा

औ औ औ बाब बा मोन्दों बा होम्बालाय फुराखा दिनै आदा ना नाया हाब ज' ज' ना हमसोगारदों ना बिदिबा आलासि जानो थांनांगोनलै आदा नोंसिनाव मानि आङो बे बामिफ्राखौ मोजां मोनो आदा बामि नास्राइ बेफोरखौ मोजां मोनो आरो बेफोरखौबो मोनखादों दा ने नाखौ

जोंनिथिंबो बिदिखौनो मोनोलै आदा जोंनाजों होमबाबो बामिफोरखौ मोनालै आदा बे नास्राइ ओरैनो बे बोथिया नै बेफोरखौल' मोनो नांनाया जोंनाबो एसे नांदों मानि क'कायाव नांदों नाथुर ना मोनो आदा मोननाया होमबाबो जोंनिथिंजाय खम जायोलै बारा मोना नोंसिनि बायदि ए जोंनिजों मोना आरो बे खांख्राइ साम'बो मोनबावोसो ने होइद बेरायहैनांगौ आदा आलासि जाहैनांगौ बामि जाहैनांगौ होम्बा नोंसिनाव मोनो आदा मोनो जानो मोजां मोनो थांगोन दे आदा बेरायनो गाबोनफोर होम्बा मोन मोनो आदा मोननायालाय जोंनिथिंबो मोनो बिदिखौ औ औ दे आदा होम्बा गाबोन थांसिगोन आं दे दे दे आदा दे दे